जोंनि समाजआव हाय आलासिफोरखौ हाय जेब्ला आलासिफोरा फैयो सोरनिबा न'आव लासि जानो थाङो होनबा गिबिआवनो जिरायनो जायगा होगोरो बिनि उनावहाय दै होयो बिनि उनावहाय साहा फुदुंनानै होफैयो साहाजों जाग्रा बुसथुफोर होफैयो आरो साहा ओ लोंखानानै जानो थाखाय बिदिनो गय फाथै होयो गय फाथै जाखांनानै दसे बिदिनो रेस लायो बेबायदिनो आं जेब्ला आलासिफोर फैयो होनबा नखरआव हाय बांसिन अमा बेदर आलु बिदि संनानै होनो मोजां मोनो आरोना बांसिन मानि जोंनिया बर'फोरा मानि बांसिन अमा जानो मोजां मोनो बिनि थाखायनो अमा बेदरखौहायनो बांसिन संनानै होनो मोजां मोनो आरोना